میں نے قرآن شریف تفصیل سے اور ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے اور اس میں تمام پیغمبروں کا ذکر تفصیل سے آیا ہے سورہ کہف سورہ مزل سورہ یٰسن کی پورا ترجمہ پیغمبروں کے بارے میں ہے سلیمان علیہ السّلام حضرت اس ابراہیم علیہ السّلام یوسف علیہ السّلام سب کے بارے میں ہے اور دنیا میں قرآن شریف ہر کونے دنیا کے ہر کونے میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے قرآن شریف بہت ہی مُقَدَّس کتاب ہے اس دنیا کے لیے جو کہ اللّہ تعالیٰ نے حضرت محمّد مصطفیٰ صَلّی اللّہ عَلَیہِ وَسلّم پر نازل فرمایا ہے قرآن شریف بہت ہی مُقَدَّس کتاب ہے